دو اکتوبر دو ہزار چھ پندرہ اگست دو ہزار تیئیس سترہ جون دو ہزار چوبیس اکتیس دسمبر دو ہزار ایک ایک جنوری دو ہزار بارہ